उत्तर प्रदेश में मीडिया चाहे प्रिंट मीडिया हुजे तौरि सोशल मीडिया तौरि ख़बरूं हुजनि भारत जे ॿियनि खेत्रनि जे बनस्पत सुठो आहे इनीअ बाबति ग्राफिक्स जो इस्तेमालु जन संचार ऐं वॾी मात्रा में स्थानीय यानी लोकल समाचार पत्र पंहिंजी सुठी भूमिका अदा करे रहिया आहिनि